औ नै आं नोंसिनि बिजनिआव मैगं लायस'नो फानहैनो नागिरदोंमोन दामफोरखौसो एसे सोंहरनो होननानै फन बुदोंमोन नोंनाव आलुफ्रा बिसिबांथो औ थमेथ'फ्रा है मैगं गोथांफोर दं ना गैया लाफाफोर ओंखारथ'वाखै औ औ बिदि फानो ने ओमफ्राय लाफा ओंखारथ'वाखै औ औ बे दुन्दियाफोर लाइ ओंखारदोंनो ओंखाराखै सालानि सालानिसो जागोन दां ए न'आवनि ओंखारथ'वाखै ने औ लायनोथ' नै अट' रिजार्भ लाखादां लादोंमोन आङो ओमफ्राय दामफोरखौसो मोजां मोनथिनाय जायाखै नालाय ओंखायनो नोंनाव एसे खबर लाग्रोबाय आरो होजोंहाय बिजनिआव बिदिनो बांगालफोर बुरजा दङ नालाय बिसोर मावो ना थिखोना ओंखायनो एसे खमाव मोनगोन खोमा सानदोंमोन आरो आं आरो औ औ बे बे मोजां मोजांगोजाखा दा मैगंफ्रालाय